ہاں جی جی نمشکار میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کے یہاں سے مکسی لی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ برانڈ نیم ہی ہو بڑا آپ نے جو بتایا ریکمینڈ کیا میں نے لے لی اور تین جار ہاں تین جار تو اُس کے اندر ہیں لیکن جب میں نے اُس دیکھنے میں تو کچھ صحیح لگ رہی تھی لیکن جب میں نے اُس کو استعمال کیا تو بھیا مجھے تو بالکل اچھی لگی نہیں وہ اب دیکھیے اب سب سے بڑی بات ہے ہم سب سے زیادہ استعمال کون سا ہوتا ہے چھوٹا جار اب وہ چھوٹے جار میں جب سوکھا پیسا جاتا ہے تو وہ تو ذرا سی دیر میں اُس میں تھوڑی جلنے کی سی بو آنے لگی میں نے تو بند کر دی اُس کو کہ کہیں جل ہی نہ جائے اور ایک دِن تھوڑی چٹنی پیسی تھی تو وہ لہسن کے جوے ایسے کھڑے کھڑے اب اُس میں ڈھیروں پانی تھوڑی میں ڈالوں گی کوئی بھائی جو اُسے پسے گا تو بھائی مجھے تو بالکل اچھی نہیں لگی وہ اور ہاں جب وہ تار اُس کا جو جڑا ہُوا ہے میں نے غور کیا اُس کو جب گھر پہ لا کے لگایا اتنا پتلا ہے کہ وہ ذرا سی دیر میں کہیں مُڑا تو ٹوٹ ہی جائے گا اور بڑا جار تو بہت ہی بڑا ہے اور درمیانہ والا بیچ والا تو ٹھیک ہی ہے لیکن میں اُس سے بالکل سیٹسفائڈ نہیں ہوں اور وہ جو اُس جس میں گھمانے کے لئے وہ جو لگا ہُوا ہے وہ پلاسٹک بالکل ہلکی پلاسٹک ہے میرے خیال میں تو وہ بہت ہی جلدی ٹوٹ جائے گی تو بھیا میں تو واپس کرنا چاہتی ہوں اُس کو اگر آپ کر سکتے ہیں یا بدل کے مجھے دوسری دیں آپ نے کہا نہیں برانڈ نیم ہے یہ تو بہت ہی اچھی ہے مگر مجھے بالکل ہی اور گارنٹی آپ نے مجھے دی کہ چھ مہینے کی چھ مہینے کی کوئی گارنٹی دیتا ہے اُس کو تو پلیز اُس کو کچھ کیجیے میرے تھینک یو